हम ने जो व जो रनिंग शूज ख़रीदा था वो उतना अच्छा नहीं निकला वह हमारे पास के ही लोकल दुकान से मैंने ख़रीदा था वह रनिंग करते समय वह वह उसमें ये वह रोड पर वह नहीं चल पाता वह फट गया वह उतना अच्छा तो नहीं था मैं उसकी फिर तो निंदा करता हूँ